साढ़ै इत्थै जम्मू सारियां धार्मिक कमेटियां हैन हर इक दी अपनी अपनी कमेटी ऐ इत्थै ब्राह्मन न ब्राह्मनें दी अपनी कमेटी ऐ अपनी सभाऽ उं'दी मतलब जित्थै ओह् मतलब सारी इक सभाऽआक्खेआ जंदा ते किट्ठे ओह् मीटिंग करदे बेहियै जो बी उ'नें डिसिजन लैना होंदा कोई मतलब कोई बी गल्ल बात करनी होऐ जि'यां हुन परशुराम जयंती ऐ उत्थै सारे कट्ठे होंदे ग्राहियां करदे ओह् एह् निं ऐ जे उत्थै छडे़ ब्राह्मनें ई ग्राही देन ते हुन साढ़े घर आई जान ते असें केह् आखना निं देने न लेकिन ओह् जैदातर मतलब अपनी जेहडी उं'दी कम्युनिटी होग ब्राह्मनें दी मतलब जैदा ओह् उत्थै ई जंदे अगर कोई इ'यां आई जा बिच ते नां बी निं करदे ओह् हुन सरदार न उं'दे गुरुदोआरे न उं'दियां बी कमेटियां हैन हून अगर मुस्लमान न ते उं'दियां बी कमेंटियां जरूर हैन एह् निं ऐ कि उं'दियां कमेटियां निं हैन उं'दियां बी कमेटियां हैन मतलब साढ़ै इत्थै जम्मू में दिक्खेआ कि हर इक मतलब हुन जि'यां खत्तरी न खत्तरियें दी बी अपनी कमेटी ऐ उ'नें बी कोई मतलब गल्ल बात करनी होऐ जां कोई ऐसा मसला आई गेआ जां कोई ब्याह् ढंग ऐ जि'यां कोई बड़ा गै गरीब बदां ऐ चलो जी कमेटी आह्ले कोल चलने आं उं'दे कोल कोई मदद लैन्ने आं मतलब ऐसियां हर इक कमेटी ऐ साढ़ै इत्थै एह् निं ऐ कि निं ऐ हर इक दी कमेटी ऐ साढ़े कोल इत्थै बनी दी मतलब मंदरें दियां कमेटियां न मंदर अलग अलग मंदर न फलाने मंदर ढिङना मंदर हर इक मंदर दी अपनी कमेटी ऐ बनी दी मतलब सारे मतलब किट्ठे करियै पैसे धेल्ले जो बी जि'यां बी होंदा ऐ मतलब कमेटी दा जेह्डा कम्म होंदा ऐ ओह् सारा इ'यां गै चलदा हर इक दी मतलब अपनी अपनी कमेटी ऐ मतलब एह् निं ऐ कि नेईं ऐ